उणटीह अप्रैल उणिवीह सौ ॿियानवे अठावीह पंज उणिवीह सौ टिणानवे छवीह टे उणिवीह सौ छहानवे ॿ जनवरी उणिवीह सौ सतनवे पंद्रहं नवंबर उणिवीह सौ पंजहठि पंद्रहं छह ॿ हज़ार छह पंद्रहं यारहं ॿ हज़ार नव